बेगूसराय बहुत सुन्दर जगह है बेगूसरायके पर्यावरण भी बहुत अच्छा लगय है दिखयमे बेगूसरायके हर चीज सुविधा है होही के सबचीज सुधेपर सबकिछु समयपर होइ छिकै बेगूसरायके लगभग सबचीज बरसाही गर्मी ठण्डी सब मौसम सब मौसम सबके बारेमे बहुत अच्छासँ सुरक्षित सबचीज बेगूसरायके बेगूसरायमे ई सफाइ सबचीज के सफाइ सबचीज होइ छै सुरक्षित समपर होइ छै सबचीज जङ्गल झाड़ किछु भी सबतरि जङ्गल सबतरि गाछ वृक्ष सबचीज है हवा हवा भी बहुत अच्छा लागय है दिखयमे सबचीजे यहाँपर ने सुरक्षित ही सबचीजे रहय छै बेगूसरायमे बेगूसरायके पर्यावरण ही बहुत अच्छा लगय है कि दिखयमे बेगूसरायमे हर चीज हर चीजके सबचीजके सफाइ सुथरा सबचीज समयपर होइ हिकै अथी सड़कपर कचरा उचरा सब जे रहय छै तुरन्त साफ सुथरा करि कऽ हटल जाइ छै सबचीजे गन्दगी नहि फैलय दै छै पेट्रोल ईसब के बहुत कम कम खर्च ईसब होइ छिकै ओतना ओतना सब चीज नहि करि पाबय छिकै बेगूसरायमे बेगूसरायके जल भी सुरक्षित रहय छिकै सबचीज खाना पीना जे चीज बेगूसराय सब चीज सब चीज सुरक्षित रहय छै बगलमे अथी गंगा जीके पानि भी सब बेगूसराय होलय सबचीज ठीकठाक रहय छै गाछ वृक्ष हर चीज हवा सुरक्षितके लिए सबचीजके सुविधा होइ छिकै सबचीजके सुविधा होइ हिकै बेगूसरायमे बेगूसरायमे जे चीज कहबय सबचीजके सुविधा उविधा सबचीज बेगूसरायमे बेगूसरायके पर्यावरण भी बहुत अच्छा लगय हिकै बेगूसरायमे हरचीजके सुविधा होइ छिकय डॉक्टरके डॉक्टर वेद्य सबचीजके सुविधा रहय छिकै बेगूसरायमे खाना पीना सबचीजके सुविधा होइ छिकै बेगूसरायमे बेगूसराय बहुत सुरक्षित जगह हिकै बेगूसरायमे हर चीज जे चीज इच्छा करय छै सबचीज होइ सकय छै बेगूसरायमे पर्यावरण वहाँ पर की छै बगल अगल मे जङ्गल झाड़ ईसब रहय छिकै तऽ सबकिछु समय समय पर सुरक्षितसँ सबचीज हटायल जाइ छिकै सड़क पर कचड़ा उचरा रहय छै सब सुरक्षितसँ नगर निगम बेगूसराय नगर निगम है सबचीजे अच्छा से रहल जाइ छिकै सुरक्षित से सबचीजे रखल उखल जाइ हिकै बेगूसरायमे बेगूसराय ऐसा बहुत बढिआँ सबचीज शहर है तऽ बहुत तरेगो देखय उखयमे तनी ठीकठाक लगय छै बहुत किछु बेगूसरायके लिए ने अपने सबके लिये बहुत सुविधा हमरा सबके लिये बेगूसरायमे बहुत सुविधा होइ हिकै सबचीजके लिये बेगूसरायमे